नाफोरखौ हमनो थाखाय जों गिबियावनो सरकारनिफ्राय पामपिं मोनोबा साबसिन सुबिदा जायो मानोना होमबा जों पामपिंजों गिदिर गिदिर फख्रि जेराव दैया बुरजा मानसिया गावनि आखायजों सारनो हायि जेराव मानसिया हालोमनो हायि हाबनो हायि एबा बिलो एबा दैमा गिदिर गिदिरफ्राव जोङो सरकारनिफ्राय मोन्नाय बे पामपिंखौ बाहायनानै बे पामपिंजों जों दैखौ सारगारोबा दैफ्रा थाब रानो मानसिया एफा खस्थ' खालायनांगौ जाया आरो जायनि थाखाय बे दैया थाब रानोबा जोङो नाफोरखौ हमनो हायो बायदिसिना ना मोनो फख्रि बिलो एबा बायदिसिना दैमाफोराव थानाय नाफोरखौ जों हमनानै फान्नो हायो बे फान्नायजोंनो माखासे जों जानो हायो माखासे लामनानै दोन्नो हायो माखासे ना मोजां मोजांखौ जोङो फानगोन फान्नानै जोङो नखर खुंनो हायो जि थाखा मोनो बिजों फरायनाय लोमजानाय साजानाय जानाय लोंनाय बायदिसिनायाव जोङो बे थाखाखौ बाहायनो हायो जों नखर खुंनो थाखाय बेफोर बादि जों अनेक हेफाजाब जायो जायनि थाखाय जों सरकारनिफ्राय बिफोरखौ मोनोबा साबसिन जायो आरो